अ'ऊं अजय बोल्ला ना रियासी दा साढ़े इत्थै कोई कॉलेज निं हे पैह्लें अस दूए दूर दराज ग्रां दे रौह्ने आह्ले बंदे आं ते हून जाइयै कुतै कॉलेज बने दे इत्थै जेह्दे कन्नै कि साढ़े लोक थोह्ड़े जे अगर पढ़ने गी अग्गें जंदे न नेईं तां पैह्लें सरकारी स्कूल पढ़दे हे जागत ते इयै जैदातर औना जाना उ'नें दूर दराज पौंदा हा ते रियासी कॉलेज बनेआ ते हून असें गी थोह्ड़ी सुविधा होई ऐ बाकी पढ़ने ताईं जागत् ग्रांऽ चा उट्ठियै ते बड़े दूर जंदे हे नेईं तां अज्ज कोई लभदा निं ग्रांऽ च पैह्लें पढ़ना होंदा ते जम्मू जाना पौंदा हा जां कुतै कटरा जाना पौंदा हा जां उधमपुर हून रियासी कॉलेज बनेआ ते हून असें ई पता लग्गेआ पढ़ना कि'यां जंदा अग्गें इत्थै पैह्लें लोक पढ़दे हे माराज डोगरी पढ़नी जां हिंदी पढ़नी अपने हून वोकेशनल आईडियां चली दियां इत्थै ते जेह्दे कन्नै लोकें ई पता लग्गा दा कि आईटीआई बगैरा किश करदे न पैह्लें ओह्बी किश निं होंदा हा अजकल ओह् करने गल्ला जम्मू जां कुतै अग्गें पिच्छें जां कोई दूर दा दराज च जाना पौंदा हा हून सुने दा कोई नमां बने दा रियासी इक उत्थै जंदे न जागत थोह्ड़ा पढ़दे न थोह्ड़ा लिखदे न कन्नै मैह्ंगे बी बड़े इंस्टी इंस्टीट्यूट जेह्ड़े बी हैन ग्रांऽ दे लोक गरीब इद्धर दे लोक गरीब बड़े न स्कूल फीस देने बी उ'नें ई मतलब नेईं करी पांदे जियां हून गरीब बंदा उ'न्ने कुत्थै पढ़ाने कुत्थां लखाने जिसलै सरकारी स्कूलें पढ़ाई गै उ'यै नेईं होंदी उप्परा उत्थै कोई टीचर दिक्खो सरकारी स्कूलें टीचर निं लभदे पूरे ते भी प्राईवेट स्कूलें फीसां बड़ियां मैंह्गियां होंदियां लोक जंदे पढ़ने ई इत्थै जम्मू भेजो जां उधमपुर भेजो इनें ई हून थोह्ड़ा जेहा चेंज होएआ कि जम्मू दे बजाय जेह्ड़ा साढ़ा खर्चा जेह्ड़ा रियासी गै होई जंदा मतलब हून जम्मू निं भेजना होंदे जागत उत्थुआं भई कटरा जां रियासी भेजो पढ़ी लैंदे इत्थै कॉलेज बी कश बनी गेदा हून इत्थै युनिवर्सिटी बी बनी गेदी कुतै इक कटरै बाकी इं'दे स्कूल जेह्ड़े पैह्लें लैते ते अजकल ते हिंदी पढ़ै दे इंगलिश पढ़ै दे जां किश बी पैह्लें खाली इ'नें माराज केह् होंदे हे कि आर्टस रखदे हे इक सब्जैक्ट ओह्दे कन्नै केह् होंदा हा होर किश निं पढ़ना माराज डोगरी आर्टस गै रक्खी जंदे हे जैदा होर कोई सब्जैक्ट निं लभदे हे इत्थै केह् रक्खना केह् नेईं रक्खना आई जाइयै ते आर्टस गै लभदा हा बाकी टीचर बी आर्टस दे गै लभदे हे जैदातर कोई आक्खै बंदा कोई साईंस पढ़नी जां किश होर पढ़ना ते कंप्यूटर सिक्खना जां किश होर ओह् किश निं होंदा हा इत्थै खाली आर्टस जिसी पुच्छो केह् पढ़ै ना बे आर्टस पढ़ै ना आर्टस आह्लें ई कोई अग्गें पुछदा ते नां कोई उ'नें ई पिच्छें पुछदा हा केह् ऐ केह् नेईं थुआढ़ा ते ठीक